हमारे यहाँ भरतपुर जिले में जलवायु की बहुत ही अच्छी तरीके से वो है हमारे ना यहाँ तापमान ज़्यादा है ना कम है अभी हमारे यहाँ से फिलहाल में ही दो महीने पहले सर्दियाँ बहुत ज़्यादा थीं और हमारे यहाँ ऐसा होता है महीने महीने सर्दी होती हैं चार महीने सर्दियाँ चार महीने गर्मी और चार महीने वर्षा तो अभी दो दिन पहले हमारे यहाँ से सर्दियों का मौसम खत्म हुआ है अब हमारे यहाँ वाला मौसम आता है बोले तो गर्मी का बहुत ज़्यादा गर्मी होने वाली हमारे यहाँ तो उस वजह से हमारे यहाँ गर्मी होएगी और बरसात भी हो सकती है बोल नहीं सकते हमारे यहाँ की गर्मी तो बहुत इतनी होती है कि यहाँ पर सूख भी जाते हैं सूखे बहुत ज़्यादा सूख जाते हैं लगभग पेड़ भी सूख जाते हैं यहाँ बाढ़ वाढ़ तो हमारे यहाँ बाढ़ नहीं आती है बहुत कम आती है बरसात की वजह से तो हम जो वर्षा आती है उसका पानी इकट्ठा होता है तो उसकी आती है हमारे यहाँ बाढ़ वगैरह नहीं आती बस हम मौसम बाढ़ में इतना ही कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ मौसम उतना ज़्यादा खराब भी नहीं है सही है ठीक ठाक है गर्मी सर्दी सब होते हैं हमारे यहाँ